म्हजें आवडीचें संगीत म्हणल्यार तें दोन प्रकारचें एक म्हणल्यार भारतीय क्लासिकल संगीत आनी दुसरें जें संगीत आसा तें बॉलीवूड संगीत आतां ह्या दोनां भितरसून म्हाका सगळ्यांत आवडटा तें म्हणल्यार बॉलीवुडचें संगीत कारण हातूंत म्हाका खुशालकाय रडपाचे भंय आनी हेर इमोशन्स म्हाका दिश्टी पडटात हीं जीं पदां आमकां आयकूंक येता तातूंत आमच्या मनांतसून जी इमोशन्स आसात ते सारके एकसारके कशे दिश्टी पडटा आनी जायते फावटी पदां आनी म्हज्या जिवितांत जें चललेलें आसा ताका खूब लिंक आसा म्हणून जायते फावट हांव बॉलीवुडचें संगीत प्रिफर करता आनी इंडियन क्लासिकल संगीत आयकता हांव पूण बॉलीवुडचें जें संगीत आसा तातूंत एक खुबूच उमेद येता आयकपाक कसलाय प्रकाराचे संगीत आसूं केन्नाचेंय संगीत आसूं जावं तें दोन हजार सालाचें पयलींचें संगीत आसूं वा दोन हजार उपरांतचें संगीत आसूं मजा तर सगळ्या बॉलीवूड संगीतासून म्हाका येता